म्हाका खास उल्लेखनीय आव आनी आवडील्लें अशें कोंकणी भाशेचें रोमांचक अशें ना पूण अशीं उतरां आनी यें म्हळ्ळ्या वाक्यप्रचार आसा वाक्यप्रचार म्हाजे आवडीचे आसा खंयच म्हाका आवडटात ते वाक्यप्रचार अशे आसात चार रोतां फुलोवप दिनवास ना जावप फाटीक लागप आंग शिरशिरप आकूळ पिकूळ जावप दोळे भरून येवप आंगार कांटो उबो रावप मातये भरवण जावप